تعلیم ہو روزگار ہو گوتم بدھ نگر خواتین بہت ٹھیک چل رہی ہیں چاہے جاب ہو چاہے کوئی سی بھی نوکری ہو کشتی میں ریس میں ہر جگہ دیکھنے کو مل جائیں گی آپ کو ہر جگہ دیکھنے کو مل جائیں گی آپ کو اور بالکل ٹھیک ہیں اور کسی سے کم نہیں ہیں خواتین بالکل بہت خوش رہتی ہیں کیونکہ ہر بارے میں پتہ رہتی ہے کسی سے دبتی نہیں ہیں ڈرتی نہیں ہیں کیونکہ خود اپنا کام کر لیتی ہیں آرام سے پہلے تو دب کے رہنا پڑتا تھا اور ہر کسی سے ڈر ڈر کے تو آج کل خوب پڑھ لکھ کے آرام سے روزگار بنا لیا ہے نوکری کر رہی ہیں جاب کر رہی ہیں بیوٹی پارلر میں بھی کام کر رہی ہیں ریس میں حصہ بھی لیتی ہیں کشتی بھی لڑتی ہیں اور چڑی بلا بیڈ منٹل بھی کھیلتی ہیں جہاں دیکھ لو گے وہیں آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی اور پہلے تو اکیلی لڑکی سے بہت سی جگہ ہیں جہاں پریشان کر دیا جاتا ہے اکیلی لڑکی کو دیکھ کر اس لیے تو گھبرا جاتی ہیں لیکن آج کل ایسا نہیں ہے ہر جگہ مل جائیں گی ڈرتی نہیں بالکل ٹھیک ہے